हमर बैंकसॅं जे पैसा जे कटि गेलै हँ कहाँ कटलै हँ पते नहि चलै छै आब एहिमे अहाँ नीतीश कुमार छिहत्तरि तैंतालिस बेरानबे चौरानबे संतानबे ठीक छै अहाँ अहाँ तीन तारीख़ के कटल तीन हेतै तहन ने हँ लिखल रहै पैसा मनी मनी कुछ ऐसे लिखल रहै माइनसमे चलि गलै जितना पैसा रहै ने हमर अकाउंटमे हँ ठीक छै पच्चीस फ़रवरी आ दू हजार चारि चारि एड्रेस है फ़रबीसगंज खमकौल फ़रबीसगंज अररिया बिहार हाँ हाँ एक हज़ार एक हज़ार हमेशा राखय परतै हमरा हॅं हॅं हॅं हँ अच्छा समझि गेलियै एक हज़ार राखय परतै ठीक ठीक